सिगांनि समावथ' जोंनि गामिफ्राव गोबाङानो लांदांआव खियोमोन मानो होनब्ला बेयाव सिगांहाय माखासे मानसिफ्रा बानायनानै लाया खिनो थाखाय जायगाफोरखौ बिनिखायनो गोबाङानो सिगांनि समफ्राव लांदां जायगायाव खियोमोन नाथाय दा सोलायबाय दा गाव गावबागाव लेथ्रिनफोरखौ बानायना लायो दा बेयावनो खियो बाह्रायाव खियोबा लान्दाङाव खियोबा जायगाफ्राबो लेथ्रा जायो आरो मोनायनायफोर फैयो बेजोंनो आरो गोबां बेमारफोरबो हम बेमारफोरबो हमनो नागिरो माखासे बेमार बिदिनो कलेरिया बेमारफोर बेफोरबादि जायो आरो गोबां मोनामनाय भासफोरबो फैयो सिगांनि समफ्रावथ' बिबादि सोलिबोदोंमोन लांदांआव खिनाय नाथाय दा सोलायनायखाय दा गाव गाबागाव न'आवनो लेथ्रिनफोर दंजोबसै दा बायह्रायाव खिनायनि जेबो गोनांथि गैला दा गाव गावबागावनो न'आव बानायना लानाय लेथ्रिनफ्रावनो खियो